ہیلو سر کار شو روم سے بول رہے ہیں جی جی مجھے کیا کار بکنگ کرانی تھی اب یہ بتائیں گے مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کتنی رقم جمع کرنی پڑے گی اور جی جی جو اب آئی ہے اس کی اچھا سر ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب اگر کلر الگ الگ ہو تو پیمنٹ الگ الگ جمع کرنی پڑے گی سب کی ایک جیسے ہے اچھا تو اس کے لیے ہمیں کتنے پیسے جمع کرانے پڑیں گے اچھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا کیش دے دیں اور آدھا مطلب کیش دے دیں

مجھے قسط ہی بنوانی ہے اور میں اس لیے پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ کتنی فی الحال کتنی جمع کرنی پڑے گی پیسے جمع کرنے کے بعد پندرہ دن کے بعد ملے گی